ہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارا ڈلہی یونیورسٹی سے ایک ٹور گیا تھا آگرہ کے لئے وہ میرا پہلا ٹور تھا اس سے پہلے میں کبھی کہیں گئی نہیں تھی تو میں نا میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اس ٹور پہ جانے کے لئے تو میں اپنے کالج فرینڈز اور ٹیچرس کے ساتھ سب سے پہلا جو میں نے وزٹ کیا وہ آگرہ کے تاج محل کا کیا تاج محل دیکھتے ہی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا وہ میرے لئے پہلا ایکسپرئنس تھا ہم رات کو بہت زیادہ لیٹ گھر آئے میں نے وہ بہت زیادہ انجوائے کیا